दा आं बुंबावनोसै माने टाउनआव थाग्राफोरा मानि थाखाय टाउनआव थाहैयो बेफोर माने गाव गावबागाव फिसाफोरनि सुबिदाखौ नायनानैबाबो बे टाउनफ्राव थाहैदों थाहैयो आरोना माने टाउनआव थाहैनायनि खार'नाबो फारसेनिफ्रायनो मैगं थाइगं गासैबो दै अर गासैबो बायनांगौ बायदि जाहैयो टाउनआव थानायाबो गाव गावबागाव सुबिदानि थाखायबो एसे फिसाफोरखौ कलेज हाबनाय मानाय बेफोर माने टाउनआव थाहैयो आरो माने टाउनआव थाहैनाय खार'नखौबो गाव गावबागाव सुबिदासो नालाय टाउनआव थाहैनायनिस्लाय गामियाव थानानै मावनानै जानायफोरानो साबसिन गामियाव थानानै मावनानै जानाया साबसिन मानि थाखाय साबसिन होनोब्ला माने हाया बारि बागान हा हु गैयाब्लाबो इसे इनै बिथा खलबसे थानायफोरावनो माने मैगं थाइगं गासैबो जावग्लिनानैब्लाबो दखरसेबाबो मैगं थाइगंफोरखौ फोनानै जानो हायो ओमफ्राय मा होनोब्ला बिदिनो दाउ अमा गासैबो बोरमा मोसौ माने सुबिदा जायो गाव गावबागाव न'खरावहाय बोरमा मोसौ दाउ अमा गासैबो फिसिनायनि थाखाय गामियाव थानायानो सुबिदासिन टाउनआव थानाया जेबो सुबिदा गैया माने गाव गावबागाव माने बिसोरबो फिसाफोरखौ फोरोंनो थाखायनो टाउनफोराव थाहैनाय जायो आरो होनबाबो बिसोरना अनेक फारसेनिफ्रायनो मावनानै जानोबो जेबो सुबिदा गैया फारसेनिफ्रायनो बायनानै बाहेरानिफ्राय बायनानै जाजोबनांगौ जायो जोंना मा होनोब्ला गामियाव थानानै जानायफोरा हा हु गैयाब्लाबो बिदिनो गावनि थानाय बिथा ल'बाबो बिदिनो दाउ अमा ओरैनो न'आव गैयाब्लाबो बिदिनो दाउ अमाफोर आदिफोर माने मालायफोरनाव आदिफोर लानानैब्लाबो अमा दाउ बोरमा बेफोरबादि लानानै जानो सुबिदा थायो आरो गामिफोरावहाय मैगं थाइगं जावलेनानै इसेबाबो फोनानै जानो गासैबो सुबिदा थायो बिदिनो फिसा फोरोंनायफोरासो माने साख'रि गोनांफोरासो टाउनआव थाखायो नालाय मालाय गाव गावबागाव सुबिदाखौ नायनानै थानाय जानो हागौ किन्थु जों गैयैफोरनि थाखाय गामियाव मावनानै जानायानो मोजां गामियाव थानानै जानायानो बेफोरबायदिनो दाउ अमा गासैबो फिसिनो हायो गासैबो हाजिरा खामला मावनानैब्लाबो जों गैयैफोरना गामियाव थानाया मावनानै जानाय सुबिदा बायदि जाया बेनिखायनो जों गामियाव मावनानै गामियाव थानानै जानायखौनो साबसिन मोनो आरो बिदिनो आरोना गाव गावबागाव सुबिदाखौ नायनानै माने थानांगौ जायो टाउनफोराव थाग्राफोराबो फिसा फरायनाय ओरै कलेजाव हाबनाय बिदिनो गाव गावबागाव मोनसे नङा मोनसे खामानि बिजनेसफोर बेफोरबायदि थानायफोरा टाउनआव थानानै जायो होनबाबो बिसोरनि थाखायबा बेराद फारसेनिफ्रायनो मावै दाङै मोनजाया नालाय बिसोरना गासैबो फारसेनिफ्रायनो बायनानै जानांगौ जाहैयो बेनिखायनो जों गामियाव थानानै दाउ अमा लानानै मावनानै दांनानै जानायखौनो जों मोजां मोनो आरोना